राजू फ्रूट के यहाँ से बात कर रहें है मेरे को बता सकते हैं की आपके दुकान पर कौन कौन से फल मिल सकते हैं

मुझे ड्रेगन फ्रूट के बारे में थोड़ा सा वो चाहिए था एक ड्रेगन फ्रूट एक कीवी एक आपके पास यह है मिल जाएंगे इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास जो यह बाहर के जो आते हैं यह फल तो वो कौन कौन से मिल सकते हैं लीची मिल जाएगी और स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी मैडम आड़ू मिल जाएगा ओके तो तो यह ताजा रहेंगे या ये डी फ्रीज अच्छा और पर भी मिल जाते हैं यह फल वगैरह अँगूर मिल जाएगा ये अँगूर की वेरायटी कौन कौन सी है और यह अनार के अंदर ये तरबूज के अंदर आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है देखिए अभी मैंने ऑनलाइन मेरे को पता लगा था कि पा तरबूज के अंदर भी एक हरा आता है और एक पीला आता है तो वो पीला पीला तरबूज भी है आपके पास खरबूजा के अंदर भी आपके पास

पाइनऐप्पल के अंदर है आपके पास पाइनऐप्पल की वैरायटी ये गन्ने के छोटे पीस आते है बॉक्स के अंदर तो वो भी आप लोग ओके ठीक है मैडम मैं आपकी दुकान प पर आकर मैं आपसे ले लेता हूँ समान हाँ मैं जी हाँ मैडम मैं आता हूँ मैं आता हूँ पाँच दस मिनट में

देखिए आप रख लीजिएगा एक तरबूज पाइनऐप्पल स्ट्रॉबेरी और लीची

हाँ ठीक है स्ट्रॉबेरी आप निकाल लीजिएगा चेरी मैं आकर देख लेता हूँ आपके पास है न जी जी ये जो आप मुझे बता रही हैं काला जामुन और स्ट्रॉबेरी वह मैं एक बार आकर देख लेता हूँ मैं मैं ले लूँगा योगेंद्र नाम है मेरा मैं बस आ रहा हूँ मैडम आपके पास दुकान पर